मुझे गाने सुनने गिटार बजाने मूवी देखने घूमने ट्रैवल करने गाड़ी चलाने यह सब चीज़ों से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है चिकन खाने से या घर में रहने से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है